देखियौ आर्थिक समाचारके बारेमे हमरा सभके न्यूज पेपर आ कि टेलिविजन चेनल अछि बहुत चेनल जाहिमे जे छै से ब्यवसायिक न्यूज रहै छै आब जेना चेनल के बात कयल जाय तऽ जी बिजनिस सेहो एकटा चेनल जाहि पर ब्यवसायिक समाचार जे छै से हमेशा दैत रहै अछि दोसर गॅप यदि अखबारके गॅप करबै बात तऽ अखबारमे टाइम्समे कहुना तऽ आब जतेक भी न्यूज पेपर छै चाहे ओ हिन्दुस्तान हुअ कि दैनिक जागरण हुअ कि प्रभात खबर हुअऽ सभमे स्पेशल जे छै से एकटा जे छै से आर्थिक समाचारके एकटा पेज जोड़ि देल गेल छै जाहिमे जे छै से अहाँ आर्थिक समाचार जे छै से ओहिसँ प्राप्त कऽ सकै छी आओर ई रोज हर चेनल हर चेनल तऽ नहि कहल जाय ओहिके लेल तऽ बिशेष चेनल बनल छै जेना कहबे केलहुॅं जे जी बिजनेस छै टाइम्स नाउ छै आओर अखबारमे दैनिक अखबार जे अबैया जतेक भी अखबार अबैया सभम जे छै से एकर जे छै से स्पेशल जे छै से अलग पेज बनल रहै छै ओहि माध्यमसँ हम अहाँ जे छै से आर्थिक समाचार आब जे केओ सोना चाँदीके भाव जानऽ चाहै छनि आइ सोना चाँदी की दर छै सोना की दर छै चाँदी की दर छै तऽ सोनोके भाव अहाँके रोजके रोज अखबारमे प्रकाशित रहै छै जे सोना आइ ई रेट अछि कल्हि ई रेट अछि तऽ ओहिके माध्यम सँ न्यूज पेपरके माध्यमसँ आ कि टी वी चेनलके माध्यमसँ हम अहाँ जे छै से आर्थिक न्यूजके बारेमे जे छै से सभटा अहाँके पता चलिये जाइया आब पता चलैया तऽ ताहि के लेल जे हर पेपरमे देखबै अहाँ एकटा जे छै से आर्थिक न्यूज अबै छै तऽ आर्थिक न्यूज पेज जे छै से रोज ओहिसँ अहाँके जे छै से आर्थिक जानकारी भेटत तहिना जे छै से टीवी पर जी बिजनेस टाइम्स नाउ बहुत रङ्ग कऽ चेनल छै ओइ चेनल मऽ देख कऽ जे छै से अहाँ जे छै से आर्थिक बारे मऽ पता कऽ सकै छी आर्थिक समाचार कऽ बारे मऽ अहाँक पता चलि जाय त